जय झूलेलाल मूंखे जामु पाणीअ जी प्रॉब्लम थी वई हुई विच में मां हाणे मूंखे पाणी जामु मट में भरी रखंदा पवंदा होया मां ऐं मुंहिंजा घर वारा पाणी वञी करे मट में भरी करे घरु पिया अचनि पिया ऐं हिननि उन में जामु टाइम असांजो हली पियो वञे ऐं हुन खां पोइ बि तॾहिं बि कॾहिं कॾहिं साफ़ु पानी न हुयो जे करे मां हुते बि एम सी में कंप्लेंट करे छॾी हुई ऐं हुननि बि जामु सफ़ा टाइम करे छॾियो ऐं टाइम खणण खां पोइ हुन मुंहिंजी लाइन चेंज करे रखी ऐं हुन खां पोइ पानी साफ़ु पियो अचे ऐं मां हेॾा इलाज कयां पहिरों त कमु नथो थिए मां पोइ बी एम सी में कंप्लेंट करे आहियां त हाणे पाणी साफ़ बि थो अचे ऐं लाइन बि सुठी आहे ऐं मूंखे हाणे उहा महिनत नथी करणु घुरिजे जेका पै पहिरां पियो कयां ऐं वञी करे मट भरियनि पिया मुंहिंजा घरवारा बि जामु तकलीफ़ झेली आहे हिन करे हाणे मुंहिंजो घर में पाणी ज साफ़ थो अचे पीअण जो थोरो बहुत वधीक घटि वधीक ईंदो आहे साफ़ु न हूंदो आहे पर असां बि जामु देखभाल करे ई ॾिसणु ॾिसी करे ई पीअंदा आहियूं पहिरों त बॉइल कंदा हुआ हाणे त मां एक्वागार्ड जी मशीनी लॻाइणी लॻाए छॾी आहे हुन जो बि टेंशन कोन्हे ना असां हाणे साफ़ु पानी था पियूं ऐं नल हाणे पाणी चोवीह कलाक ई पूरो ईंदो आहे ऐं उन जी बि टेंशन कोन्हे जे त कंप्लेंट मां उन ॿुधी रही ऐं असांजी प्रॉब्लम सोल्व करे छॾियो आहे